پرانی دلی کے روایتی پکوان نہاری قورمہ بریانی کباب حلیم اور اسٹو وغیرہ یہ روایتی پکوان ہوتے ہیں اور ان کو کھانے کھانے کے لئے لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور ان کو بہت پسند کرتے ہیں لوگ رات میں رات دیر تک ان کی شاپ کھلتی ہے رات دیر تک لوگ باگ ان چیزوں کو کھانا پسند کرتے ہیں